अज्ज अस थुहानूं अस न्यू जनरेशन दी गेमां दे बारे च सनान लगे आं नमीं जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् मतलब अजकल बाह्र गेमां जेह्ड़ियां घट्ट खेढदे ऐ जि'यां कि बाह्र गेमां खेढदे बैटबाल फुटवाल हाॅकी बासकिटवाल बास्किटवाल ते टेबल टेनिस रनिंग हाई जम्प लांग जम्प मतलब ऐ गेमा अजकल घट्ट खेढदे ते फोने च गेमा बड़ियां खेढदे फोने बिच गेमां खेढदे फ्री फायर फ्री फायर पबजी बीजीएम आई काॅल आफ ड्यूटी फ्ही टेंपल रन कैंडी क्रश मतलब पूरी पूरी थ्याडी इ'यै गेमां खेढदे रौंह्दे ऐ ते उ'नें दिक्खो ऐनका लग्गी दियां मतलब फोने च गेमा खेढी ऐ ओह् फिजीकली फिट है निं होंदे मतलब अनफिजीकली फिट होंदे जेह्डे बच्चे बाहर गेमां खेढदे ओह् फिजीकल फिट होंदे उनें गी कोई मतलब बिमारी नेईं होंदी ते जेह्डे़ फोने च गेमा खेढदे उनेंगी बड़ियां प्रकार दियां बमारियां होंदिया केइयें गी मटापा होई जंदा केइयें गी मतलब फोने च गेमां खेढदे खेढदे इक थाह्र लम्मे पेदे पेदे मतलब कोई कम्म नेईं करना उ'नेंगी सांस दी प्राब्लम आई जंदी इन्ना सारा कम्म कराना होऐ ते उ'नेंगी साह् चढ़ी जंदा उ'नेंगी मतलब कैहने दा मतलब एह् ऐ कि मतलब फिजीकली फिट घट्ट ना जेह्डे़ गेमां खेढदे अजकल दिक्खेआ जाए निक्के निक्के बच्चे इक मतलब दो दो सालै दे तिन तिन चार चार सालै दे ओह् बी मतलब फोने च गै रौंहदे बडे़ दे के फोने च गै बडे़ रौंहदे दिखदे रौंहदे डोरी मान फालतू दी इ'यां मतलब विडियो सकरोल करदे रौंहदे फालतू दियां रीलां दिखदे रौंहदे अजकल ते निक्के निक्के बच्चे में दिक्खेआ इंस्टाग्राम भरे दा ते ऐसी ऐसी रीलां पांदे जेह्डे़ बड्डे बच्चे नेईं पांदे जेह्डे़ निक्के निक्के बच्चे पांदे च'ऊं च'ऊं सालें दे अट्ठें अट्ठें सालें दे बच्चे ऐसी ऐसी रीलां पांदे ते दिक्खेआ जा ओह् ते मतलब पढ़ाई च इन्ने होशियार होंदे ऐ लेकिन फोन च गेमां बड़ियां खेढदे ते केईं बच्चे जेह्डे़ पढ़ाई च इन्ने होशियार बी नेईं होंदे ते ओह् बी गेमां गै रौंह्दे खेढदे ते उ'नेंगी दिक्खेआ में केईं बारी में मैक्सीमम बच्चे दिक्खे उ'नेंगी ऐनका लग्गी दियां होंदी मतलब बहुत बच्चें गी ऐनका लग्गी दियां पंज पंज छे छे साल दे बच्चे की ऐनका लग्गी दियां होंदिया रौंह्दे चौह्बी घैंटे फोने च बडे़ दे गेमा खेढदे रौंह्दे में दिक्खेआ बच्चे जेह्डे़ मतलब बच्चे फ्री फायर ते पबजी बडी खेढदे उं'दे च पैसे खर्चदे मतलब बडे़ जैदा पैसे खर्चदे हून के्ह सनाया मतलब उं'दे घरा आह्ले बी उ'नेंगी पेसे जेह्डे़ दिंदे खाने गी ते ओह् जमा करियै गेमां च खर्चदे भला ऐ नेईं कि खाई पी लैओ ते किश खाई पी लैओ थोह्ड़ी बहुत सेह्त बी बने खाना पीना कक्ख नेईं गैमां च पेसै खर्चने मेरे कैहने दा मतलब एह् है कि मतलब निक्के बच्चे जेह्डे़ फोने बिच गै रोंह्दे चौह्बी घैंटे बडे़ दे एह् नेईं मतलब कि इ'नेंगी फोन नेईं देना चाहिदा फिजीकल फिट रक्खने आस्तै बी गेमां जेह्ड़ियां आउटडोर गेमां बाह्रलियां गेमां खढानियां चाहिदियां ते फोन इ'नेंगी घट्ट देना चाहिदा फोन इ'नेंगी घट्ट देने दा मतलब एह् ऐ कि फोन इ'नेंगी अगर घट्ट दिता तां इ'नें फिजीकली फिट रौह्ना पूरा फिजीकली फिट रौह्ना कोई नेईं बमारी नेईं होनी साह् दी बमारी नेईं होनी मटापा नेईंहोना में दिक्खेआ अपने पिंड बच्चे दिक्खेआ पिंड बच्चे फोने च गै रौंह्दे बडे़ दे ऐसे ऐसे बच्चे जेह्के उ'नेंगी गल्ल करने दी मतलब अकल नेईं औंदी जिसलै उं'दे कोला फोन लैना होऐ ते इ'यां मतलब इ'यां खाने गी पौंदे जि'यां पता नेईं के उं'दे कोला खोई लेआ होऐ असें ते में कैह्ने दा मतलब एह् ऐ कि बच्चें गी फोन घट्ट देना होंदा हून में थुआनूं गल्ल सनांऽ कि बच्चें कोला में इक आखेआ फोन मिगी देई ओड़ पता बाह्र जाइयै गेमां खेढग ते बच्चा फोन नेईं दिंदा आखदा बाह्र गेमां कक्ख नेईं ऐ खेढने आह्लियां छड़ियां फोने च गेमां खेढनियां ते बच्चा इना मुट्टा ओह् में थुहानूं केह् सनांऽ किन्ना मुट्टा बच्चा ओह् ते बच्चा इन्ना मुट्टा ते मतलब में मतलब एह् ऐ कि बच्चे गी मतलब फोन घट्ट देना चाहिदा उ'नेंगी बाह्रलियां गेमां खढानी चाहिदियां बड्डे मुडे़ बी दिक्खे में रौंह्दे फोने बिच बडे़ दे फोने च दिक्खेआ में अट्ठ अट्ठ नौ नौ घैंटे कोई ते पूरी घ्याड़ी मतलब गेमां रौंह्दे खेढदे में अपने पिंड दिक्खेआ फ्ही मुड़े जेह्डे़ मतलब एह् बिच बिच मुडे़ जेह्डे़ पब्जी खेढदे फ्री फायर खेढदे ते इन्ने इन्ने उ'नें पैसे डुआए मतलब दो दो ज्हार रपेआ तिन्न तिन्न ज्हार उ'नें गेमां च खर्चे दा ते उ'न्दियां अक्खां बी पूरियां कमजोर होई गेदियां उ'न्दे च चशमे लग्गे दे तां बी ओह् मतलब फोन छडदे है निं ओह् आओ फिर तां बी फोन नेईं छड़दे तां बी रौंह्दे गेमां खेढदे बाह्रलियां गेमां मासा नेईं खेढदे कोई बच्चे ऐसे ऐ छडे़ कि बैटबाल खेढदे फुटबाल कबड्डी खेढदे ओह् बच्चे इक दम इ'यां इ'यां फिट पूरे फिजीकल फिट कोई बमारी नेईं उ'नेंगी इक दम इ'यां लम्बे लम्बे मुडे़ कैहने दा मतलब एह् ऐ कि थुहानूं बाह्रलियां गेमां घट्ट खेढनी चाहिदयां ते बाह्रलियां गेमां मतलब बद्ध खेढनी चािहदियां फोन घट्ट चलाना चाहिदा ते इ'यै गल्ल ऐ कि मतलब मुडे़ बडे़ जैदा पैसे खर्ची ओड़दे उ'नें गेमें च बडे़ भला इ'यै गल्ल ऐ कि उ'नें गेमां च पैसे होंदे खर्चे दे ते ताइयें ओह् मतलब बाह्रलियां गेमा घट्ट खेढदे ते मेरे कैहने दा मतलब एह् ऐ कि मुडे़ं गी जैदा से जैदा कोला जैदा बाह्रलियां गेमां खेढनी चाहिदियां गेमें च सारें कोला स्हेई गेम जेह्ड़ी मिगी लगदी ऐ बैटबाल बासकिटबाल बासकिटवाल ते मतलब में ओह् ओह् बी गेमां खेढी लैन्ना होन्ना ते वालीबाल सारे कोला शैल मिगी लगदी वॉलीबाल वॉलीबॉल की शैल लगदा ओह्दे च जिसलै तुस खेढने होन्ने तुसें जम्प मारने होंदे जम्प मारने कन्नै थुआढे पूरे शरीर फिट रौंह्दा ते थुआढ़ा शरीर पूरा फिट रौंह्दा थुहानूं मटापा नेईं होंदा ते होर बी में गेमां खेढी लैन्ना होन्ना कबड्डी बी में खेढी लैन्ना होन्ना बासकिटबाल में खेढी लैन्ना होन्ना मतलब खो खो सारें कोला स्हेई गेम ऐ रनिंग बी सारें कोला स्हेई गेम ऐ ते मेरे कैहने दा एह् मतलब ऐ कि तुस गेमां खेढो फोने आह्लियां बी खेढो मतलब थोह्ड़ियां खेढो कोई टैम होंदा कि आउटडोर गेमां तुस बद्ध खेढो जेह्दे कन्नै तुसेंगी पूरा इ'यां फिजीकली फिट रौह्ना पूरा इ'यां मेन्टली फिट रौह्ना थुआढ़ी हैल्थ फिट रौह्नी थहानू मतलब कोई बमारी नेई होंदी मेरे कैह्ने दा इ'यो मतलब ऐ निक्के बच्चे में दिक्खे फोने च गै रौंह्दे बडे़ दे चौह्बी घैंटे जिसलै दिक्खो फोने च रौंह्दे बडे़ दे जिसलै उ'न्दे कोला फोन लैना होऐ ना फोन नेईं छड़दे भी जिसलै उ'नेंगी पढ़ान बैठना होऐ फोन खोइयै रोन लगी पौंदे फिर पता हून उ'नेंगी परतियै फोन देई ओड़दे चुप कराने आस्तै एह् गल्ल खराब ऐ उ'नेंगी मतलब फोन नेईं देना चाहिदा निक्के बच्चें गी बिलकुल बी फोन नेईं देना चाहिदा उ'नेंगी सगुआं बाह्र लेई जाना चाहिदा बाह्र गेमां खढानी चाहिदियां जिन्नियां बाह्र मतलब गेम खेढग जिन्ना ओह् रनिंग दोड़ होग जिन्ना ओह् मतलब उछलग कुदग उन्ना बच्चा मतलब फिजीकली फिट रौह्ना मेन्टली फिट रौह्ना ओहदा स्टेमिना बधना उसी केईं बमारी कक्ख नेईं होनी ते मतलब बच्चे पूरा इ'यां फिट फाट रौह्ना इ'यां ठीक रौह्ना ते जेह्डे़ बच्चे नेईं दौड़दे फोने च रौंह्दे बडे़ दे उ'नें बच्चें गी बड़ा इ'यां मतलब मुट्टे बडे़ होई जंदे में दिक्खे दे में ऐसे ऐसे मुडे दिक्खे दे जेह्डे़ मतलब अट्ठ अट्ठ नो नो साल दे मुडे ते इन्ने मुट्टे उं'दा भार मतलब पं'जी पं'जी त्रीह् त्रीब् किलो भार मतलब कि इन्ने इन्ने मुट्टे होई गेदे ते इ'यै मेरे कैहने दा मतलब ऐ कि निक्के बच्चे जेह्डे़ होंदे उ'नें घट्ट फोन चलाना चाहिदा मतलब फोन चलाना गै नेईं चाहिदा उ'नें बाहर गेमां खेढनी चाहिदी ते मतलब निक्के बच्चें गी इ'यै आखना के आखना निक्के बच्चें गी बडे़ गी मतलब फोन घट्ट चलाना चाहिदा उ'नेंगी बी बाह्र गेमां बद्ध खेढनी चाहिदियां बाहर गेमां खेढो बैटबॉल खेढो तुस घैंटा इक बैटबॉल खेढो ओह्दी बी शैल तुस चौके छक्के मतलब दौड़ियै रण लैने होंदे ओह्दी बी थुहानूं जिसलै इ'यां दौड़ने च शैल साह् चढ़ना साह् चढ़ना जिसलै थुहानूं पूरा इ'यां थुआढ़ा इ'यां स्टैमिना बनना इ'यां पूरा इ'यां स्टैमिना बनना ते स्टैमिना बनना जेह्दे अग्गें अग्गें थुहानूं होर स्टैमिना बनग थुहानूं कोई मतलब हैल्थ इशू नेईं होना पूरा तुसेंगी इ'यां मेन्टली ते फिजीकली पुरा इ'यां फिट रौह्ना पूरा फिट मतलब कोई थुआनू बिमारी कक्ख नेईं होनी एह गल्ल ऐ मेरे कैहने दा कि फोने च गेमां दा मतलब गेमां घट्ट खेढो एह्दा मतलब एह् ऐ कि अजकल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् मतलब फिजीकली गेमां जेह्ड़ियां ओह् घट्ट खेढदी ऐ मतलब मतलब बाह्रलियां गेमां घट्ट खेढनियां बैटबाल फुटबाल हाॅकी होई गेआ जि'यां बासकिटबाल वॉलीबाल होई गेआ एह् गेमां घट्ट खेढदियां ते अजकल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् फोने च गेमां खेढना मतलब जैदा पसंद करदे ना बच्चे जैदा पसंद करदे गेमां एह् खेढना ओह् फ्री फायर खेढना जैदा पंसद करदे बच्चे ते पब्जी ते बीजीएमआई मतलब एह् जैदा पसंद करदे खेढना ते एह जैदा पसंद करदे ते एह्दा इ'यां कारण ऐ कि मतलब अजकल दी मतलब बल्लें बल्लें कोई जनरेशन खेढदे नेईं ऐ पैह्लें लोक गर्मियें च खेढदे रौंह्दे दो म्हीने दी छुट्टियें च धुप्पा बी खेढदे रौंह्दे हे ते अजकल दिक्खो बच्चे घरा बाह्र गै नेईं निकलदे घरा बाह्र गै नेईं निकलदा की फोन आई गेदे इंटरनैट्ट पूरा थ्होए दा होंदा उ'नेंगी डेढ़ दो जीबी ते गेमां डाउनलाउड करो खेढो जि'यां इक गेमें उप्पर मन भरी जाए ते दुई गेम खोह्ल्ली ओड़ो दुई गेमां उप्परा मन भरोआ ते त्री कीती फिर इ'यां इ'यां करियै फिर ओह् पता नेईं किन्निया गेमां डाउनलाउड करियै खेढदे रौंह्दे पुरी घ्याड़ी फोने च गै रौंह्दे बडे़ दे ते ताइयें ओह् मते फिजीकली घट्ट रौंह्दे ते फिजीकली घट्ट फिट होंदे ते शैल मुट्टा पन होंदा ते ताइयें ओह् बच्चे मतलब साह् बगैरा जैदा बमारी होंदी उं'नेगी ते दिक्खेआ जा ते जेह्डे़ बच्चे रौंह्दे फौने च बडे़ दे कक्ख नेईं करदे फिजीकली पूरे दिन ओह् बच्चें गी चशमे लग्गी गेदे होंदे ते ओह् बच्चे पढाई च बी कमजोर होंदे ते मतलब इ'यै गल्ल ऐ कि तुस इ'नेंगी फोने उप्पर गेमां घट्ट खेढनी चाहिदियां ते दूइयां गेमां इ'नेंगी बद्ध खेढनी चाहिदियां एह् गल्ल ऐ ते एह् गल्ल है कि गेमां खेढो शैल गेमां खेलो फोने दी बी शैल होंदियां मन इ'यां आक्खी सकने आं अस लेकिन फोने आह्ली गेमां खैढो इ'यां कोई इ'यां लिमट पूरे टाइम दियां जैदा गेमां खेढो बाह्र दियां गेमां खेढो मतियां बाॅलीबाल खेढो बास्किटवाल खेढो फुटबाल खेढो कबड्डी खो खो खेढो टेबल टैनिस खेढो एहदे कन्नै तुसेंगी इ'यां पूरा फिट रौह्ना मतलब एह् गल्ल ऐ फिट रौह्गे ता कोई बिमारी नेईं लगग पूरा तंदरुस्त रौह्गे ठीक ऐ निं पूरा तंदरुसत रौह्ना कोई कक्ख नेईं होना ते इ'यै गल्ल उ'ऐ कि फोने आह्लियां गेमां घट्ट खेढो ते आउटडोर गेमां बद्ध खेढो ते अजकल दी जनरेशन मतलब फोने आह्ली गेमां घट्ट खेढे ते आउटडोर गेमां जेह्ड़ी बद्ध खेढे